सर नमस्कार कंचन देवी स्कूल के प्रिंसिपल बोल रहे हो वो सर अगले हफ्ते हमारा कहीं घूमने का प्लान था तो बच्चे की चार दिन की छुट्टी चाहिए थी मैं सर राजेश का पापा बोल रहा हूँ पाँचवीं में हाँ सर वैष्णो देवी हाँ

सर वो पूरी पैकिंग हो चुकी है और वो बच्चे के लिए प्लान था कुछ तो सर वो बात तो ठीक है पर उसके लिए एकाएक अब कुछ तो उसको यहाँ पे कहीं छोड़ के भी नहीं जा सकते अभी नए शिफ्ट हुए हैं इसलिए अरे सर पर अब तो हम भी सारी तैयारियाँ कर चुके हैं गाड़ी वगैरह भी कर चुके हैं हाँ जी हाँ हाँ सर उसका ही वो प्लान उसका मन भी था घूमने जाने के लिए इसलिए ठीक है सर तो मैं कल आ जाऊंगा सर ठीक है सर धन्यवाद